हेलो नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार बोलिए सर येस क शोरूम से प्रह्लाद मेहरा बोल रहा हूँ बिल्कुल सर मिल जाएगी कौन सी चाहिए देखो हमारे पास महिंद्रा की है जो थार है स्कॉर्पियो है बहुत सारी गाड़ियाँ शोरूम में है आपको जो चाहिए वो मिल जाएगी महिंद्रा की जो भी गाड़ी हे बिल्कुल मिल जाएगी सर दो दिन पहले बुकिंग करनी पड़ेगी और मिल जाएगा देख देखो फीचर्स गाड़ी की फीचर्स एक नम्बर है आपको मतलब फोर बाइ फोर लेनी है जो फोर बाइ फोर आती है वो कमफिटेबल है उनके आप कहाँ भी कैसे भी आप के अंदर कहाँ भी ऊबड़ खाबड़ से इसमें चल सकते हो बहुत बढ़िया उनके टायर है मजबूत है सब बहुत ताकत करती है नही है हर जगह और अंदर बैठने के लिए बहुत कमफिटेबल है ऐसी प्रूफ है और काली हो कर ब्लैक हो कर भी वो बहुत कम तपती है मतलब बाकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तपती है वो कम तपती है वैसे भी बहुत ज़्यादा करती है उसकी ऑन रोड पड़ेगा सर साढ़े चौबीस पच्चीस लाख

एकदम टॉप मोडल क्वालिटी की सर पार्ट इन्श्योरेन्स मिलेगा गारेंटि मिलेगी प्रकाश के नाम पर ही सर बिल्कुल सर परसो में आ जाना आपको मिल जाएगी दो दिन की पहले बुकिंग किया ठीक